युवावस्थामे प्रवेश कयने रही ओहि टाइम मे रहय जे शरीर स्वस्थ्य रहय तैॅं सभ लेल दौड़यके लेल तऽ हमसभ भोरके उठिके से तीन चारि किलोमीटर दौड़ै छलहुँ आ भोरमे जे सूर्योदय से पहिने जे उठी आ दौड़ी जँ दूओ किलोमीटर तऽ एहि लेल शरीरके सर्वाङ्ग विकास होइत छै दिमागो तेज रहय छै ताहि सङ्ग सङ्ग शरीरमे कोनो रोग व्याधिके प्रकोप कम होइत छै आ स्वास्थ्य रहैया आदमी ओकर दिमागो तेज रहै छै पहिले भोरे उठिके से तऽ सभकेँ उठबाके चाही दोसर जे भोरे उठिके से दूओ किलोमीटर जे दौड़थि तऽ ओहिलेल शरीर तन्दुरुस्त रहतनि आओर हुनका जिन्दगीमे से आगुए बढ़ैत रहितथि मस्तिष्को रहतनि तेज आ कोनो काज से फिजिकल रहय या मेन्टल रहय ओहिमे हुनका कहियो दिक्कत नहि हेतनि